हेलो सभ खुशी रहै जाइत जाय सभ कि एहिसे बहुत किछु होइत छै पाबनि तिहार अहाँ किछु बतबिऔ की सभ होइत छै हम नाम भेल निधि हम आयल छी मुम्बइसँ हम मिथिलाके बारेमे नहि जनैत छियै की सभ पाबनि होइत छै कनि मनि जानैत छी किछु किछु हम अहाँ से सुनऽ चाहैत छी से की सभ होइत छै कनि बतबिऔ हँ हँ हँ ओ मधुश्राओणीमे की सभ करैत छै मधुश्राओणीमे की सभ हँ हँ हँ हूँ हूँ अच्छा हँ हँ वीडियो देखैत रहैत छियै हँ हँ हँ हँ ओने केना नवका नवका साड़ी सेहो पहिरैत छै ने ओहिमे सभ रङ्गके साड़ी पहिरैत छै ने

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हूँ हूँ वीडियो देखैत रहैत छी आ भाइदूजके सेहो देखैत छियै भाइदूजमे से ओहिमे की सभ होइत छै कनि केना की कयल जाइत छै ओहिमे हँ अच्छा हँ हँ हँ हँ हूँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ वीडियो सभ देखैत झिझिआके सेहो वीडियो सभ देखैत छियै अहाँ कहलियै ने झिझिआ तऽ ओ दुर्गापूजामे जादातर देखैत छियै तहन से हँ हँ बहुत बढ़िआँ लगैत छै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हूँ हूँ हँ हँ हम इहे सभ देखै एलहुँ हँ जानऽ चाहैत छी कहाँ की सभ होइत छै हमरा सभकेँ किछु नहि पता अइ हँ हँ ठीक छै ठीक छै